गोंय सरकाराचें शिक्षणा खातीर रीण मेळटात आनीक तें खूब जाणांनी घेतलां हायर एडुकेशना खातीर तें आसता उचेलें शिक्षणा खातीर आनीक ताचे बद्दल म्हाका चड म्हायती ना पूण जें दुसऱ्या राज्यांत किंवां परदेशांत पसून शिकपाक सोदतात तांचे खातीर तें उपलब्द आसा